में अपनी फोटो जेह्ड़ियां न ओह् सोशल मीडिया पर पांदे ऐ नी होर अपनी वीडियोज़ बी पांदी रौह्नी होन्नी होर में अपनी जादैतर फोटोज़ बगैरा जेह्ड़ियां न ओह् इंस्टाग्राम बगैरा ओह् सोशल मीडिया पलेटफॉर्म ऐ बड्डा ओह्दे च बी पानी होन्नी इक्क मेरा एह् शौक बी ऐ कि फोटो खिच्चना एह् पाना ते दूआ इक्क में एह् एज़ ए बिज़नेस बी लगदा कि अस जैदातर फोटोज़ पाह्गे साढ़ी फॉलोइंग बधगी साढ़े फॉलोअर्स बधगे ते लोग सानूं जानन गे सानूं प्रमोशन्स मिलदियां एह्दे कन्नै जिन्ने साढ़े फॉलोअर्स होंदे जिन्ने साढ़े व्यूअर्स होंदे ओह्दे कन्नै सानूं कंपनी आह्ले जेह्ड़े इंस्टाग्राम पेज पर न ओह् सानूं कम्म दिंदे न अजकल्ल की साढ़ी जेह्ड़ी ब्रांड ऐ जेह्ड़ी साढ़ी कोई चीज़ ऐ आंदी कुछ बी ते ओह् आक्खदे की भई साढ़ी प्रमोशन करो ते हून उनेंगी पता की साढ़े फॉलोअर्स मते न ते साढ़े व्यूअर्स बी जादै न इस स्हाब कन्नै इस आस्तै एह् प्लेटफॉर्म जेह्ड़े न एह् सिर्फ एंजॉय करने आस्तै गै नेईं एह् सानूं इंकम बी जनरेट करी देई सकदे ऐ ते एह् साढ़े आस्तै इन्ने स्हेई तरीकै दा होर स्हेई चीज़ां अगर इस्तेमाल करदे ओ तुस किन्ना करना अजकल्ल अगर होई चुक्के दा साढ़ा कोई बिज़नेस दा जां इस टाईप दा जेह्दे कन्नै मेकअप ई जि'यां मेकअप इंडस्ट्री दा ऐ जि'यां जिन्ने तक अपना कम्म लोकें गी तुस दसगे गै निं पता निं चलगा कि अज्जतक तुंदे कोल लोग आंदे बी हैन हून अस शैल शैल अपना कम्म पागे ते पोस्टां पागे एह्दियां ते लोकें दिक्खना ते लोकें ई पसंद आङन ते लोकें साढ़े कोल कम्म करान आना जां फिर कोई बिज़नेस ऐ कपड़ेआं दा

जि'यां कोई मेहंदी दा जिन्ने बी कोई सोशल मीडिया दे बड़े कम्म होई चुके दे न अज्जकल जिन्ना अस दस्सगे उन्ना गै सानूं पसंद करना कम्म लोकें गी बड़ा अच्छा गै प्लेटफॉर्म ऐ बस अपना अपना जेह्ड़ा मतलब इत्थें गड्डी ऐ जेह्ड़ी साढ़े च योग्यता अस एह् दस्सी सकदे आं लोकें ई की दिक्खो ते एह् की पैह्ले जमानै च ते बड़ा मुशकल हा मिगी लगदा क्योंकि पैह्ले जमानै च अस इन्नी जल्दी अपने आप गी एक्सप्लोर नेईं करदे हे ते हून बेहरीन तरीके दा नेईं करी पांदे हे ते अजकल्ल सौखा होई चुक्के दा क्योंकि अजकल्ल इंटरनेट ऐ अजकल्ल बड़े जादै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आई चुके दे न जेह्दे कन्नै आराम कन्नै अस अपना कम्म दस्सी सकदे आं लोकां गी ते लोग सानूं रहाम कन्नै सानूं अप्रोच बी करी लैंदे न ते एह् चीज़ां ठीक बी हैन कुदै ना कुदै कोई ते में ते जादैतर अपना अपनी फोटोज़ पोस्ट करनी आं ते एह्दे कन्नै मिगी प्रमोशन्स बी आंदियां रौहंदियां न ते साढ़ा जेह्ड़ा खर्चा ओह्बी निकलदा रौहंदा जरूरी इक्क होइया पोस्ट अपनी शौक आस्तै पाना ते उप्परा पैसे बी कमाई सकदे अस ते दूजा की मेरा बिज़नेस बी ऐ ते कुदै ना कुदै मिगी उस बिज़नेस गी अग्गें लैना ऐ ते मिगी जादै तों जादै फोटोज़ पाना पौंदियां न जि'यां में बी मेकअप दा कम्म करनी होनी ते में जादैतर फोटोज़ पांदी रौह्नी होनी की दूर दूर तक्क पता चलै लोकें ई मेरे कम्म दा होर जिन्नी शैल अस वीडियो पागे जिन्ना शैल अस कम्म दस्सगे अस सोशल मीडिया पर इन्ना गै दूर तक्क कम्म पुज्जना ओह् लोकें गी कुदै पसंद आह्गा ते उन्ने कस्टमर आने साढ़े कोल जादै तूं जादै ते एह् चीज़ां न एह् चीज़ां अज्जकल कुदै ना कुदै जरूरी बी होई चुकी दियां न क्योंकि अज्जकल सोशल मीडिया दा गै जमाना ऐ ते हर कोई ऐसा ना ऐसा कोई ऐ निं जेह्ड़ा अज्ज सोशल मीडिया यूज़ नेईं करदा ते ताहीं एह् चीज़ जरूरी होई चुक्की दी ऐ की तुस बी प्रोफैशन तों ओ चाहे मेकअप इंडस्ट्री होइया जां मॉडलिंग होइया ते कुछ बी ते तुसें ई एह् चीज़ पोस्ट बी करना गै पौंदियां अपना कम्म दस्सनै बास्तै लोकें ई ते लोक उत्थां दिक्खदे अज्जकल ते उत्थुं चला दा कम्म किन्ने लोग न जेह्ड़े अज्ज तक्क पोस्टां पाई पाई अपनी फोटोज़ पाई पाई इन्ने फेमस होई चुके दे की उं'दे घर दा खर्चा चला दा ऐ ते जरूरी निं कि अस अपनी पोस्ट पाइयै ते सिर्फ अपनी शौक बास्तै रक्खना इस्सी असें अपने रहाम आस्तै एह् इक्क बिज़नेस बी चली सकदा ऐ ते एह्दे सानूं शैल शैल चीज़ां पानी चाहिदियां ते असें ऐसी चीज़ निं पानी चाहिदी कि जां एह्दे कन्नै दूऐ कुसै गी इम्पैक्ट पोऐ सानूं शैल शैल चीज़ां पानी चाहिदियां जेह्दे कन्नै बंदा इ'नें पोस्टें कन्नै मोटिवेट होऐ ओह् मोटिवेट होऐ डीमोटिवेट निं होऐ उस्सी कोई अच्छी चीज़ सिक्खनै गी मिले ते असें गी इस चीज़ दा बी ख्याल रक्खना चाहिदा कि अस कोई ऐसी चीज़ गी पोस्ट नेईं करचै जेह्दा दूऐ बंदे पर गलत प्रभाव पाए ते ते जादैतर अपने स्टेटस पाई लैन्नी होन्नी ते अपने बिज़नेस दे रिलेटेड कोई चीज़ां होंदियां ओह् पाना पसंद करनी होन्नी ओह् दूआ में अपना मेक्सीबल बर्डस आह्ला चैनल खोल्ले दा ऐ